गाय माल के जे तबियत खराब होइ छै तऽ ओकरा से कहलहुॅं बुख़ार लागि जाइ छै देखलहुॅं बुख़ार लागि गेलै खर खेलक तऽ बुख़ार लागि गेल बुख़ार लागि गेल त डॉक्टर के पास गेलहुॅं तऽ कहलहुॅं यौ हमरा गाय जे छै ने से ओ नहि खाइ यऽ खरी अर तऽ देखियौ एक रती डॉक्टर आयल आला लगाके जाँचलक देखिए बुख़ार छै की पेट फूलेनाइ छै की की छै त जाँचलक तऽ बुख़ार रहलक तऽ ओकरा गोटी देलक सुइयाँ देलक पनि गरम करलहुॅं तऽ सूइयाँ देलक ग ओकरा गोटी खीएलक तऽ दू गोटे सॅं लगबैक पकरलहुॅं ओ गाय के तब जाके खाय लए दै छियै तऽ खेलक ओहो सॅं जब नहि भेल ठीक डॉक्टर सॅं तऽ पेट फूलेनाइ रहै छै तऽ जमाइन लाबलूँ दोकान से तऽ जमाइन ओकरा पीसके तब जाके ओकरा से देल जाइ छै तब ओहिसॅं धीरे धीरे धीरे धीरे से खर पकड़ पकड़लक ग बुझलिए ठीक करलहुॅं घा घूस भेल गाय मालके तऽ मलहम लाबलूँ मलहम लगेलहुॅं दय के ओकरा ठीक भेल तब आब जब किछु ओकर भए जाइ छै मलहम टांग आरमे उठबैतमे टांग आरमे किछो भए जाइ छै दर्द रहै छै तऽ ओय दर्दमे की लगायल जाइ छै बुझै छियै ओहिसॅं जब डॉक्टर सॅं नहि ठीक भेल तऽ ओहि दर्द हल्दी चूना लगेलहुॅं आ नहि भेल तऽ ओकरा गरम पानी सॅं सेकलहुॅं तब जाके ठीक भेल ग गाय तब जाके बुलय लागल तब दरदमे आराम भेल ओकर गे बुझलिए तब डॉक्टर सऽ फेर गेलहुॅं तब गोटी लाबलूँ खीएलहुॅं खीया के तब जाके ओकरा से नीक करलहुॅं नीक कए कऽ फेर अच्छा से रह लागै छै गाय बढ़िऑं भए गेलै आब तब दबाइ सूइयाँ बन्द कए दै छियै